नमस्ते मैम वो आपका रेस्टोरेंट है मैम वहाँ पर हम लोग को खाना तैयार कराना है क्या क्या मिलेगा हाँ जी हाँ सब किस्म का खाना में क्या क्या आपके यहाँ है कितने पैसा लगेगे हाँ हाँ दस लोग हैं खाने वाले कुछ कम करिए दस लोग हैं खाने वाले जो बताए हैं सब चाहिए ऑनलाइन चाहेगा तो हम बताएँगे हाँ तो अभी बताते हैं कि जाना है कि हाँ आनेलाइन जाएगा तो हम बताते हैं अभी आपको हाँ अभी फोन पर आप बने रहिए मुझे सारा चीज मिल जाएगा ना क्वालिटी अच्छा है ना ठीक है ठीक मैम नमस्कार